हेलौ हेलौ नमस्ते नमस्ते पहले कभी फुटबॉल खेला है

अच्छा कितना टाइम हो गया खेलते हुए तुम्हें और क्या खेलते हो फुटबॉल में अच्छा मिडिल फॉरवर्ड तो ठीक है आ जाना जॉइन कर लेना टाइमिंग है अपने सुबह छः बजे सुबह छः से आठ और शाम को है अपने चार से छः ठीक है और आओगे जब एक बार फॉर्म वॉर्म भरना पडे़गा एडमिशन के लिए एकेडमी में वो सब कर कुरा के एक बार क्या अभी कहाँ कॉलेज में हो या किसमें हो अच्छा ठीक है कॉलेज में हो तो फिर युनिवर्सिटी गेम्स वगैरह खेलोगे इस चलो ठीक है तो क्या पढ़ते हो स्कूल में कौन सी फीस अपना इतना कुछ भी नहीं ही है पाँच सौ रुपए ही है मंथली बाकि आपके इक्विपमेन्ट्स वगैरह वो भी उसमे इन्क्लुड हो जाएंगे फुटबॉल वगैरह बाकि ग्राउण्ड वगैरह सब है हमारे पास बड़ा है और जो भी तुम्हारे एक्सट्रा डाइट वाइट जो भी है वो सब लिख के दे देंगे तुम्हें डाइट में जैसे अभी तुम्हारी क्या ऐज है अच्छा तो ठीक है तुम क्या खाना में क्या क्या खाते हो दूध वगैरह ये सब लिया करो दूध हो गए दूध चने दूध चने ये सब लिया करो जितना हो सके और अपने मिर्च वगैरह कम खाओ उससे तुम्हारे स्टैमिना पे काफ़ी वो फर्क पडे़गा जितना हो सके और अपने जितना भी हो सके ये तीन चीज़ें फॉलो करो अपने प्रैक्टिस करो और डाइट वगैरह लो और रिलेक्स करो घर में पूरे दिन क्या काम करते हो तुम घर का काम करते हो तो घर का काम करना तो चलो बढ़िया है पर अगर स्पोर्टसमेन बन रहे हो तो स्पोर्ट्स का पूरा ध्यान रखना पडे़गा पूरा प्रॉपर रेस्ट करना पडे़गा और पूरी प्रैक्टिस करनी पडे़गी समझ गए ऐसे तुम खेल नहीं पाओगे

हाँ इन्फॉर्म हाँ इन्फॉर्म करना पडे़गा इन्फॉर्म कर दो अगर फिर शाम को छुट्टी लेनी है तो सुबह बता देना कि शाम को नहीं आऊंगी तो उस हिसाब से फिर अभी छुट्टी हो सके तो कम ही लेना जितना हो सके क्योंकि अभी आने वाले दो तीन महीनों बाद टूर्नामेंट आ जाएंगे तुम्हारे फिर अभी से अभी से लगोगे तो आगे तुम्हारा परफॉर्मेन्स आ जाएगी अच्छी उसके बाद अंडर नाइनटीन के फुटबॉल टीम के बाहर उसके लिए भी ट्रायल वगैरह होगी

और फिर फॉर्म वगैरह भरने के लिए आप एक काम करना आ जाना अभी वेडनेसडे को या थर्सडे को आ जाना मैं भी होऊँगा तब मै बुला लूँगा या आप मुझे कॉल कर देना जब मैं फ्री होऊँगा कॉल कर दूँगा क्या डोक्युमेंट अपना आधार कार्ड ले आना आधार कार्ड ले आना और आधार कार्ड ही मेन चीज है बाकि और कुछ है नहीं एक नो वो पर्मिशन वाला फॉर्म भरा जाएगा उसमें कोई तुम्हारे परिवार को कोई है दिक्क्त नहीं खेलने से अगर तुम्हें कहीं लगभग जाए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है क्योंकि फुटबॉल तो इंडीवीजुअल गेम है बाद में इधर आ के टीम बनेगी हाँ ठीक है बाकि तुम्हारे पापा मम्मी से मेरी एक बार बात वगैरह करवा लेना ठीक है और अगर अभी से कर रहे हो तो अभी से कर लेना फिर बाद में टूर्नामेन्ट आ जाएंगे तो उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करनी पडे़गी और हो सका तो तीन टाइम भी प्रैक्टिस करेंगे अपने पास इंडोर भी है स्टेडियम इंडोर स्टेडियम है और उसमें अपने स्विमिंग पूल भी है टेस्ट वगैरह के लिए हाँ और टाइम पे आना टाइम पे जाना ठीक है ठीक है बेटा